योगा जे योगा जो असांजे जीवन में जाम सुठो महत्वु आहे योगा करण सां असांजे काया ई पलट जी वेंदी आहे योगा शरीर लाइ ॾाढी सुठी हूंदी आहे योगा घ घणन ई नमुननि जी थींदी आहे जीअं त सवेल ई योगा करण सां ॾाढो सुठो आनंद ईंदो आहे प्राणायाम जरूर करणु खपे योगा में भस्त्रिका प्रो प्राणायाम तंहिंखा सवाइ कपालभांति प्राणायाम अलोम विलोम प्राणायाम ॾाढा सुठा थींदा आहिनि जेके असांजे शरीर खे ॾाढो फ़ाइदो कंदा आहिनि इन जेके य योगा करण सां असांजे शरीर में स स सुस्ती भॼी वेंदी आहे योगा करण सां असांजे शरीर खे ॾाढी ॾाढो ॾाढी सुठी दुख दूरि लई योगा करण सां असांजे शरीर जा सभु स स स सभु क क सभु बीमारियूं मिटी लही वेंदियूं आहिनि योगा करण सां असांखे ॾाढो आनंद ईंदो आहे योगा हमेशह जरूर करणु खपे योगा असांजे शरीर खे ॾाढो फ़ाइदो कंदी आहे योगा जा घणेई घणेई आहिनि य य योगा क करण सां ऐं ऐं प्राणायाम करण सां असांजे जिंदगीअ में हिकदमि नओं सभु सभिनी कष्टन खां फ़ाइदो पवंदो आहे योगा कपालभांति करण सां जाम आराम ईंदो आहे ऐं अलोम विलोम करण सां भस्त्रिका करण सां ते तंहिंखा सवाइ जाम सुठो लगंदो आहे इन करे योगा जरूर करणु खपे योगा जे शरीर योगा सां माण्हू सनो बि थींदो आहे ऐं केंसर जूं बीमारियूं बि योगा करण सां ठीकु थी वेंदियूं आहिनि हार्ट जी तकलीफ़ खे योगा ॾाढो फ़ाइदो कंदी आहे योगा असांजे श असांजे असांजे शरीर खे बि चुस्तु कंदी आहे योगा जे करण करे असांखे जरूर योगा करणु खपे जे का असांजे शरीर खे चुस्तु करे सघे थी इन करे योगा जरूर करणु खपे ऐं प्राणायाम बि जरूर करणु खपनि य